आं सगळें कशें आसा आं हय सुरू जालें ना किद्याक केल्लो फोन की हय आतां आमचे केंपे तालुक्यान खुबशे कोचींग क्लासीस इन्क्रीज जायत आसात न्ही अशें म्हणून कितलेशेच आतां ताका लागून केल्लो आतां म्हणजे कशें किदें करप काय म्हणून म्हणजे हय हय जाता

बरोबर

तेंच म्हणटालें हांव बी तेंच चिंत्तालें की टिचर्स आसात न्ही टिचर बरे तरेन शिकयता जाल्या किद्याक गा धाडोप आनी तांची फीज पळयल्यार खूब अशी दिसली म्हाका ताका लागून हय

सारकें हय

सात हजार तशेंच म्हणटालें हांव म्हाका तेंच म्हाका जाय आशिल्लें की ताका लागून म्हणलें तुमकां विचारतलें आनी हांव तुमच्या भुरग्यान तुमी किदें केलां तें विचारपाक हय सारकें हय बरोबर सारकें म्हाकाय तशेंत दिसता आमीच खरें घरानूच किदें हें करपाचें टिचरी जें शिकयता तर बरें तें मागी आयकतले कोचिंगांची खरी गरजूच ना ट्युशन क्लासीस अशें म्हाकाय दिसता तशेंच आं हय न्ही हय आं तेंच म बरें बरें तर हा ताकाच लागून केल्लो हें विचारपा बरें हय हांवूय तशेंच करतलें किद्याक म्हणून बेश्टें न्ही तेंच म्हणटा बरें तर बरें बरें हा हा